हैल्लो हैल्लो येस हां थ्होई जानी हां जेह्की थोआड़ी पैह्ले परानी सिम होग्गी निं ओह् तुसें पैह्ले बंद कराने पौनी ओह् सिम तुसें बंद कराने पौनी थोआड़ी सिम आधार कार्ड च लिंक ऐ हां ते फ्ही तुसें ओह् पैह्ले बंद करानी पौनी ते तुस कल आई जाओ निं हां ते कल तुस आई जाओ ते फ्ही तुसें सिम थ्होई जानी फ्ही थोआड़ी सिम डीएक्टिवेट होने करियै त्रै चार घैंटे लग्गी जाने हां उस्सी एक्टिवेट होने लग्गी जाने त्रै चार घैंटे हां हां कराई सकदे तुस पोस्टपेड जां प्रीपेड कराई सकदे हां जि'यां कुतें आउट आफ स्टेट जाना होऐ निं ते फ्ही ओह् होई सकदी सिम चली सकदी ओह् पोस्टपेड हां अज्ज नेईं अज्ज नेईं हून तुस कल्ल ही आओ हां कल्ल तुस बड्डलै कोई दस बजे तक आई जाएओ हां ठीक ऐ नेईं नेईं नेईं तुस आई जाएओ तुस अपना नांऽ ओह् करी लाओ निं मिकी चेत्ता रौह्ना तुस कल आई जाएओ हां पक्का ठीक ऐ फ्ही अच्छा